हाँ हम उस बीच की पीढ़ी का हिस्सा हैं जो पुराने पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों को बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है और यह पीढ़ी ये चाहती है कि वर्तमान में जो युवा लोग हैं और जो वर्तमान पीढ़ी है वह हमारे संस्कारों को बनाए रखे और विभिन्न तरीके से सामाजिक परिवर्तनों में अपनी इच्छाएँ जाहिर करे कि किस तरीके से समाज में हो रहे परिवर्तन है उस पर अपनी राय दे तकनीकी की प्रगति को समझे कि किस तरीके से तकनीकी वर्तमान में बिस्तार कर रही है तो इसको भी समझे और बदलती जरूरतें और इच्छाएं इसको वर्तमान पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी की समक्ष बिल्कुल निःसंकोच होकर रखे और ये अलग अलग दुनिया हैं यहाँ दोनों पीढ़ियाँ अपने आप को संभालने के अनुभव में बहुत सारी समानताएँ भी देती हैं और बहुत अंतर भी देते हैं यहाँ पर जो पुरानी पीढ़ी है वह अपने पुराने अनुभवों और रीति रिवाजों के माध्यम से नए लोगों को सलाह देती है लेकिन जो युवा पीढ़ी है वह वर्तमान में नई और युवा टेकनीक के बारे में लोगों को सलाह देती है कि किस तरीके से हमें हमारी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाए रखना है और हमें उसका हिस्सा बने रहना है